हँ की बात छै हँ हमे छी अच्छा बहुत अच्छा बात छै एक बार देखि जे कि हम कहि दए छिऔ हाथ जोड़ीके पन्द्रह सए टाका लेबहुँ हँ नेपालमे तोरा काठमाण्डु घुमाए देबौ नेपाल काण्ठमाण्डू आ वहांँ व्यवस्था बात छै छै नहि नहि हँ हँ छै बिराटनगर छै आरो सब जगह तोरा लए जेबौ बराहछत्तर छै यहाँ पर लाखो कड़ोरो आदमी अपना भारतसँ जाइत छै ओहि समयमे हमरा सब ही लए जाइत छिऐ यहाँसँ नहि नहि नहि तऽ देखऽ दीदी ई बात तोरा कहना उचित छह तों ई बात सहिए बोललो तू अपना परिवार लए कऽ जेबहऽ बाल बच्चा लए कऽ जेबहऽ सस्तामे भाड़ामे हम होटल कराए देबऽ हमरा तऽ बहुत होटल मालिक बला वहांँ जानए छै हँ हँ भोजन छै ओ सब तऽ तोरा मिलतऽ दुपहरके खेबहऽ तोरा जे आदेश करबह ओहि तरहके भोजन वहांँ मिलैत छै आ लेकिन पैसा वहांँ जादा लागै छै भारत नहि छिकै यहाँ अच्छा अच्छा ठीक छै हँ हँ हँ आओर ई हँ हमऽ तऽ यहाँ हाथ जोड़ी कऽ कि दीदी यदि वहांँ जाए लऽ चाहै छह तऽ सबसँ पहिले भगवानके दर्शन करना चाहिए हँ हँ पारसनाथ मन्दिर छै जहाँके पारस एक एहनो पत्थर होइ छै कि जकरा कि लोहासँ छुबाए देतै यदि एक सए मोन लोहा छै तऽ ओकरा छुवेलासँ ओ सोना बनि जाए छै ओ पारसनाथ मन्दिर पशुपतिनाथ मन्दिर हँ आओर अथी कातिक महिनामे हमरा सब लए जाइत छिऐ भारतसँ बहुत आदमीके हमरा अपने गामसँ हमे बहुत आदमीके लए कऽ गेलो छी बराहछत्तर बराहछत्तर भी ओ पहाड़े पहाड़ पहाड़े पहाड़ हँ हँ तब एकरा मतलब तू जानै छह तू रिसर्च करै छह एकरासँ पता चलै छै जे बंग्लोदेश देखतो हेबऽ अमेरिको देखतो हेबऽ आस्ट्रेलिआ अफ्रीका भी देखतो हेबऽ बहुत अच्छा तू बोललह हमरा बड़ा ई बातसँ खुशी भेलै हँ हँ हँ हँ हँ बड़ा अच्छा दीदी ठीक छै